دہلی کے روایتی فنون اور دستکاری اس پرکار ہیں مٹ جو مٹی کے برتنوں کا کام جو مٹی کے برتنوں بنانے کا کام کرتے تھے وہ آج ان ان کے جیسے پہلے دادا کرتے تھے پھر بیٹا کرتا تھا اور اب پوتے کر رہے ہیں وہی کام در پیڑھی درپیڑھی چلتا آ رہا ہے ایسے ذردوزی ذردوزی میں بھی جو در پیڑھی کام کر رہے ہیں ابھی تک وہ ہمارے دہلی میں پیڑھی در پیڑھی چلتا آ رہا ہے ایسے ہی چکن کاری کا کام ہے وہ بھی پیڑھیاں در پیڑھیاں کر رہی ہیں اور شیشے کا کام ہمارے یہاں پر میرے پر دادا کرتے تھے شیشے کا کام پھر اس کے بعد میرے پاپا نے کیا پھر اب میرے بھائی کرتے ہیں وہی کام مطلب ہمارا خاندانی کام شیشے کا ابھی تک چلتا ہوا آ رہا ہے ایسے ہی جویلرز جو ہوتے ہیں بہت پرانے جولرز ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ان کی پیڑھیاں بھی ایسی کی ایسی چلتی آ رہی ہیں جسے جو پرانے زمانے کا بنتا تھا گولڈ اس کو تبدیلی آئی ہے اس میں بھی ایک طرح کے مطلب جو نئے ڈیزائن کے بناتے ہوئے آ رہے ہیں وہی ووڈ ورک جو کام ہوتا تھا یہ جس کا لکڑی کا کام جو پرانے لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ بھی در پیڑھی در پیڑھی چل رہا ہے اس کا بھی کیونکہ پہلے دادا نے کرا پھر بچ بیٹے نے کرا اب پوتے کر رہے ہیں ایسے ہی پیپر پینٹگ کا کام پیپر پینٹگ جو ہوتی ہے اس کا کام بھی ایسے ہی چلتا آ رہا ہے کہ پہلے باپ نے کرا پھر بیٹے نے کرا پھر اب بیٹے کر رہے ہیں اب پوتے کر رہے ہیں پھر ان کے ایسے ہی در پیڑھی چلتا ہوا آ رہا ہے